علی گڑھ ضلع میں نقل و حمل کے کافی اختیارات موجود ہیں جیسے کہ آٹو بائک رکشا اسکوٹی کار وغیرہ سارے موجود ہیں اور جیسا کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے اختیارات کتنے سستے ہیں تو وہ نارملی جتنے پیسے چل رہے ہیں اتنے ہیں لیکن انجان آدمی کو دیکھ کے وہ زیادہ لے لیتے ہیں انجان آدمی سے زیادہ لے لیتے ہیں جو علی گڑھ میں نیا آتا ہے اور جو پرانا آتا ہے وہ تو ابویسلی مول بھاؤ کرکے دیتا ہے پیسے اور اور ویسے نارملی پیسے جتنے چل رہے ہیں ٹونٹی روپیز ویسے کہیں لے جانے کو اتنی اور کہیں دور کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں ففٹی روپیز لے کر جاتے ہیں اور کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ بیٹری والے رکشا ہیں اور ویسے پہیے والے رکشا ہیں اور اور بائک اسکوٹی اور کار وغیرہ تو جس کے پاس موجود ہے اس کے ہی پاس ہے اور باقی سب اس سے جاتے ہیں رکشا سے